आंनि गुबै खामानिया फोरोंगिरि महरै फोरोंनाय आरो बेनि बादैबो आङो मोनफ्रोमबो रबिबाराव आं अगरु बिबांनि सायाव रिचार्स खालामनाय हाबा मावगासिनो दङ अगरुखौ इंग्राजियाव सरासनस्रायै अगरु ट्रियानो बुङो नाथाय बिनि बटानिकेल नेम एबा साइनटिफिक नेमा जाबाय एकुइलारिया मालेकसेनसिस बे बिफाङाव जोङो रोखोमसे बेसेन गोसा मोदोमफ्रु बेसाद मोननो हायो जायखौ जों अगुरु ऊड होननानै बुङो दा बिखौ मिथिंगायारि आदबजों जोङो लामा नायोब्ला ओमफ्राय बिफांफोराव मोननो हायाखौनो जों बुंनो हायो नाथाय आथिखालाव बेनि बाहायथिया जेथु बांबोगासिनो दङ बिनिखायनो बे अगरुखौ सोमजि होनो थाखाय आथिखालाव आर्टिफिसियेल टेकनलजि बाहायनानैबो जों गोबां मुलामफा मोननो हायो दा अगरु बिफांनि सायाव बे मोदोमफ्रु बेसाद सोमजि होनो थाखाय जि आर्टिफिसियेल टेकनलजि बेखौ आंबो बाहायगासिनो दङ आरो बिदिनो अगरु बिफाङाव मोदोमफ्रु बेसादखौ जों बोरै मोजां कुवालिटि खालामनो हागोन बिनि सायाव सं दाननाय हाबाखौ आं मावबाय मावबाय थायो आर बेखौ आं मावनो मोजां मोनो दा बेनि बादैबो बिनि सायावनो जोंनि गोबां लाइमोनफोरखौ खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ लोगोसे आबादारिफोरखौ बे आबादखौ जों मावनानै माबोरै गोबां मुलामफा जानो हायो बिनि सायाव जे आर्टिफिसियेल टेकनलजिखौ जों बोरै बाहायोब्ला मोजां जायो आरो बिनि मारकेटखौ जों बोरै मोननो हायो बेफोरनि फारसे जोंनि आबादारि आरो लाइमोनफोरखौ जे फोरोंनाय हाबाफोरखौ आं मावनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बे आबादनि दारै जों बुंनो थाङोब्ला मोनसे हारिनि रांखान्थि हालोदखौनो सोलाय होनो हानायनि खाबुआ रोखा दङ आर बेजों लोगोसेनो जों बे बिफांनिफ्राय बे थोंजोंनि मोदोमफ्रु बेसादखौ गथा महरै दिहुननो हायाब्लाबो गासै दंफांखौनो जोङो डिसटिलिसन मेचिननि दारै थाव दिनहुननानै हाथाय बाजाराव फाननो हायो बेनि बेसेना आथिखालाव सोलिनाय दामा जि लाख लिटारसेयाव जि लाखनिफ्राय नैजि लाखसिमहालागै जों मोननो हायो बिनिखायनो बे आबादखौ मावनानैबो जों साफ्रामबो रायजो राजाजों लोगोसे हाबा मोनै लाइमोनफोरा नांथाबोब्ला थारैनो जोंनि बड'लेण्ड आरो इन्टायार आसामनि रांखान्थि हालोदखौ सोलाय होननो हागोन होननानै आं सानो बेनिखायनो आं बे हाबाखौबो मोनफ्रोमबो रबिबाराव फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै फोरोंनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो सानडेयाव आं बे हाबाखौ मावलांबाय थायो